हैल्लो हैल्लो हां जी हां जी अच्छा सनाओ जी केह् हाल ऐ थुआड़ा रोशनी रोशनी ते आई दी ट्यूशन बैसे घर नेईं पुज्जी अजें हां न्हेरा अट्ठ बज्जा दे इसलै ते पुज्जना चाहिदा हा उस्सी अच्छा अच्छा तुसें ट्यूशन लोआई दी उसदी कोई होर अच्छा मेरी ट्यूशनां बाद जंदे न किश बच्चे रमेश सर कोल जंदे न ओह् मैथ पढ़ने आस्ते ते अ'ऊं इक कम्म करनी आं ना अ'ऊं ना क्योकि उस च उसदियां स्हेलियां बी हैन न केह् पता उं'दे कन्नै होऐ तुसें उसदे दोस्तें शोस्तें गी कीता फोन तुसें अच्छा ते उस कुड़ी कश फोन ऐ रोशनी कश अच्छा अच्छा कोई नेईं इक कम्म करनी आं अ'ऊं रमेश सर गी पैह्ले फोन करनी आं ना कि उत्थै कुतै आई दी नीं होऐ गल्ती कन्नै जां फ्ही इक कम्म करनी आं मेरी ट्यूशना च जिन्ने बी बच्चे नीं उं'दे मम्मी डैडी गी करनी आं फोन ते पुच्छनी आं अगर कुसै कन्नै ऐ तां तुस टैंशन नेईं लेओ अ'ऊं करनी आ फोन शोन करनी जिन्ने मेरे कश नम्बर हैन नीं ते पुच्छनी आं अगर तुसेंगी पता चलेआ तां मिगी सनाएओ ठीक ऐ आं ओह् ते एह् न्हेरा होने आह्ला टैंशन ते होंदी गै एह् कोई नेईं मिगी जि'यां पती चला तुस मिकी सनाएओ तुस मिगी करी ओड़ो ओह् फोन ते मिगी जि'यां किश पता चलग ते में तुसे गी फोन करी ओड़गी ठीक ऐ चलो ठीक ऐ अच्छा फिर